جی ہاں ہمارے علاقے کا کھیل کبڈی کشتی اور محرم کے جو لاٹھی ہوتی ہے وہ ہمارے جب ہم چھوٹے رہتے تھے تو ہمارے باپ دادا کھیلتے تھے اب ہم لوگ کھیلتے ہیں کبڈی کشتی اور جب محرم کی لاٹھی وغیرہ اب پھر اس کے بعد ہمارے بچے بھی کھیلیں گے کھیل ہمارے ہمارے علاقے میں یہی کھیل کھیلا جاتا ہے کھیل بہت اچھا ہے کبڈی ہوگیا کشتی ہوگیا لاٹھی ہوگیا محرم کو جو لاٹھی کھیلا جاتا ہے وہ ہوگیا کھیل تو ہر چیز میں اچھا ہی لگتا ہے لیکن سب سے زیادہ مشہور ہم لوگ کے ادھر کھیل میں کبڈی کشتی اور محرم کے جو ہوتے ہیں وہ لاٹھی لاٹھی کھیلا جاتا ہے لاٹھی کھیلتے ہیں خوب کھیلتے بچے بھی کھیلتے ہیں ہمارے ہم بھی کھیلتے ہیں ہمارے باپ دادا بھی کھیلتے آئے ہیں اور ہم بھی کھیل رہے ہیں کبڈی یہ بھی کھیلتے تھے بچپن میں اب بھی کبھی کبھی کھیل لیتے ہیں اور بچے بھی کھیلتے ہیں اور کشتی بھی کھیلتے ہیں کرتے ہیں بچے بھی کرتے ہیں ہم لوگ بھی کرتے ہیں اور لاٹھی ہے جیسے محرم ہو گیا محرم میں تو کھیلتے ہی کھیلتے جو باہر میں رہتے ہیں وہ آتے ہیں گھر پہ کھیلنے کے لیے شوق سے ہم لوگ بہت شوق رکھتے ہیں لاٹھی کھیلنے کا کبڈی کھیلنے کا کشتی کھیلنے کا اور کھیلتے ہی رہیں گے یہ بہت بہت اچھی چیز ہے اس میں صحت رہتا ہے لاٹھی کھیلنے میں کشتی کھیلنے میں کبڈی کھیلنے میں